औ आमफ्राय नोंसानि मारै जाखो खफ'ना मारै जानानै दं दासानदि अ' आमफ्राय नों फैफिनगोन नामा होनदों माब्ला फैनो नागिरदों नोङो गाबोन आंथ' गाबोन आंखौ मरनिं समाव मोनगोन दे

गाबोन गाबोन मेदिकेल आव फैनानै नोङो फिन नायफिनजादो नायफिनजानानै गोदान मुलि नोंनो हरफिनगोन आमफ्राय बेखौ लांनानै जाहैबानो जाबाय आमफ्राय गाबोनहाय फैयोबा नों आंखौ खल खालामबानो जाबाय खेबसे खल खालामनानै फै खल खालामालासे फैनो नाङा फन खालामहरदो आमफ्राय फैदो दालाय मा खालामदों

बाराबो देहाखौ बाराबो देहाखौ दुरबल मोनदों होननानै बिसिनायाव उनदुसोबाय थानो नाङा एसे बिफोरबादिनो न'नि साइदाव थाबाय ग्लांबाय थानाय खालाम एसे एसे जानायाथ' एफोरबादि थास' मैगं फोरखौ जानो नाङा बे गोथां मैगं थाइगं फ्राथ' जाजा खागोन मोजां आनो आंबो बिफोरबादियैनो दंथ'यो दे होमबा गाबोन कल खालामनानै फैदो दे औ